हाँ हम लोग का बहुत सारा पसंदीदा किताब है या सीरीज भी है जो कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और स्टारटिंग में था तो हिंदी विंदी पढ़ते थे अभी तो लेखाशास्त्र है और बिजनस स्टडी है तो हम लोग का मजबूरी है उसके साथ साथ वही हम लोग का जो है के पसंदीदा स्टारटिंग में मजबूरी ही था कि थोड़ा था कि भैया बोल कि हाँ ले लो तुम पढ़ो यही लेखा कॉमर्स ले लो कॉमर्स से पढ़ो तो उसमें लेखाशास्त्र और एक और यानि एकाउंट और और बिजनेस स्टडी हुआ ये सब था तो हम लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा जबरदस्ती ही था समझिए आप कि हाँ लेना ही पड़ेगा ये है वो है तो उसके बाद लिए फिर धीरे धीरे पढ़ें उसके बाद अच्छा लगने लगा फिर समझ आने लगा और समझ जब आने लगा है तो तो वही पसंदीदा हो गया है जो कि हम लोग का ट्वेल्थ में एक भी कॉमर्स से हम ट्वेल्थ किए थे बारवीं जो हम किए तो वो भी कॉमर्स से किए हैं और वही इसी सब के चक्कर में जो है कि एकाउंट हुआ लेखाशास्त्र और और हिंदी ये सब जो हम लोग का है जो मेरा है पसंदीदा किताब यही है और उसी के बाद फिर अभी हम लोग लिए हैं जो कि मैथ मेरा यानि जब तेंथ्स में थे उससे पहले भी मैथ थोड़ा पसंदीदा था तो उसके बाद फिर साइंस के चक्कर में कि नहीं लिए थे तो उसमें मैथ नहीं था फिर अभी ग्रेजुएशन एडमिशन करवाएँ हैं कॉमर्स से तो उसमें भी मैथ आ गया है तो अब तो और हम लोग का खुशी थोड़ा बढ़ गया है कि हाँ तीन दो साल हो गया उसके बाद अभी फिर यानि मैथ पढ़ रहे और काफ़ी सारा है जो कि मैथ में भी अधिक समझ आता हम लोग को थोड़ा पढ़ते हैं रेगुलर तो वही पसंदीदा है और इसी सब को ये और यहीं सब पढ़ते हैं क्या क्योंकि एकाउंट जो है सो बैंक जैसे कि हमको किसी बैंक में जॉब करना है तो उसके लिए एकाउंट हमको लेना पड़ता है उसका डेबिट क्रेडिट सब ये सब सब देखना पड़ता है और तो इसी सबके चक्कर में जो पढ़ते पढ़ते अच्छा लगने लगा अब अच्छा लगने लगा हैं तो फिर आगे उसी सूची की जब बारवीं किए हैं उसी सबसे कॉमर्स लेके तो सोच रहें कि आगे भी यानि ग्रेजुएशन भी फस्ट पार्ट का हम लोग का हो गया एग्जाम तो अभी काफ़ी अच्छा यानि ऐसें हिंदी इंग्लिश का नहीं बोलेंगे लेकिन ये सबका मैथ का एकाउंट और इ पी एस बिजनेस स्टडी इस तीनों का काफ़ी अच्छा हम लोग का एग्जाम गया है तो यही जो कि पसंदीदा है जो कि अक्सर जब भी मन करता है तो हम लोग पढ़ते हैं जो एकाउंट है सबसे ज़्यादा उसमें पसंदीदा एकाउंट ही है जो हम लोग रेगुलर रेगुलर क्या अक्सर जब जब मन होता है कुछ बाहर ज़्यादा निकलते हैं नहीं तो वही पढ़ते रहते हैं और उसके बाद वह जो मैथ हैं तो मैथ भी पढ़ते हैं अक्सर क्योंकि एकाउंट लेखाशास्त्र जो है वो पहले हम लोग का जो शुरुआत से है जब दसवीं में थे उससे पहले से ही हम सोच के रखे थे कि नहीं हमको बैंक में जाना हैं और उसके चक्कर में तो बैंक में जाना है तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा कॉमर्स ही लेना पड़ेगा तो कॉमर्स लिए लेखाशास्त्र तो उसका दसवीं से पहले भी तैयारी करते थे हम लोग कि हाँ ये है ये वो तो गाँव में रहते थे दसवीं के साथ साथ उसका भी पढ़ते थे तो शुरुआत से चार पाँच साल हो गया अभी लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडी सबका पढ़ते हुए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अच्छा है और हम लोग का पसंदीदा वही है भी काफ़ी पसंदीदा है और उसके बाद फिर मैथ तो आप लोग सब लोग पढ़ते हैं सुबह से टेंथ तक रहता है फिर टेंथ से बहुत लोग आर्ट्स ले लेते हैं बहुत कॉमर्स और बहुत कॉमर्स आप ले साइंस वाले के साथ शुरूआत उसके बाद फिर आगे भी मैथ चलते ही रहता है लेकिन कॉमर्स में ये रहता है न कि बीच में दो साल जो रहता है ग्यारवीं और बारवीं तो उसमें मैथ नहीं रहता है उसके बाद फिर आप आगे जाइये ग्रेजुएशन में कॉमर्स लीजिएगा तो उसमें आपको मैथ लेना ही पड़ेगा तो फिर वो भी हम लोग सोच के रखे थे कि हाँ मैथ भी आ जाएगा तो वो भी पढ़ेंगे बस और और कोई नहीं बस यही तीन जो है जो हम लोग का पसंदीदा है और पहले नंबर पे एकाउंट फिर मैथ और फिर जो बिजनस स्टडी है उधमिता बोलते हैं हम लोग उधमिता बोला जाता है तो वो उधमिता बस यही और सब कोई नहीं है बस